औ गयआखौहाय जाव जावदिंनानैहाय खादा खादा खाफानानै लायो हा हा लानानैहाय ओमफ्राय हाखर जावदो आराम गायदो ओमफ्राय जिं जिं गासोना होदो मा होन्दों आङो सय बिगासिम जाबायन्दां गायनाया ओमफ्राय नांगौ नांगौब्लालाय बायदो आंनिफ्राय दङ बिदिनो इसे गिदिरखौ साथि थाखा लायो एसे गोरलैहांखै पन्सास लायो दासान्दिलाय दुइस'सो मोनगोन खोमा दुइस' बिफाङा औ लांफैदो बायनानै औ हरा नों नोंजों रायज्लायखाबाय बन्दबस जाखाबायबालाय मानोथो दस्रानोलाय हरबावनो ए दङ गोरलै गोरलैबो दङ गिदिरबो दं एसे फिसाहांबो दं बे एसे फिसा एसे फिसाहांखौ खमायनोसै दे एसे फिसा फिसाखौहाय पन्सास लानोसै एसे देरसिन देरसिनाखौहाय हा बे फिसाया पन्सास लानोसै बे एसे देरसिनखौ साथि लानोसै गासैजों हिसाब खालाम हिसाब खालामनांनायसै नोंब्ला खयस' लांगोन उम औ बुरजा गायगोन नालाय हायाबो गुवारथार नोंनिबो दे बेसेबां बेसेबां नांगौ हिसाब खालामनानै हरनोसै बाल उनाव औ दे